हमारे यहाँ साफ़ आसमान दिखते हैं बस हम लोग छत्त पर जा के तारों को देखते हैं आए खुले आसमान में छत्त पर जाते हैं या फिर जहाँ खेत उत हो घर के बाहर पेड़ नहीं हैं वहाँ से भी हमारे यहाँ साफ़ तारे देख सकते हैं साफ़ आसमान देख सकते हैं और साफ़ आसमान दिखता है हम लोग के छत्त से औ तारे भी दिखते हैं